हेलो हमरा आम लेबयके छै पचास किलो कोन आम अहाँके पास छै कलकतिया मालदह कैसे हौबे आ बीजु आ बम्बइ किछु कमी करै छै पचास किलो लेबयके होबै हमरा पचासगो कमी करभी पचास किलो पर

बीजु आम कैसे होबै आ ई मालदह आ ई आरू कोन आम अहाँके पास छै तऽ बम्बइ कैसे होबै आ आरू कोइ आम ना है छै अहाँके पास मालदहके की रेट है आ तऽ पचास किलो लेबैके है तऽ कय रुपिआ लगैबै चालिस रुपैआ देब आ बम्बइ बम्बइ पचास रुपैआ देब आ बीजु आम कए रुपैआ देब बीजुके कमी न करबै एक क्विंटल लेबयके है कुछ कमी करबै तऽ एक क्विंटल लेबयके है सए किलो आरु कोइ आम ना है अहाँके पासमे ओ कमी कुछ करु करबै तऽ आम लेबयके तऽ रहबे करै आब हमहुसब जे तऽ इतना महंगा देबै तऽ कुछ कमी करियौ ने मालदह बम्बइ बीजु तीनू आम लेबयके है कमी ना करबै ठीक छै ठीक छै